आं गोदो जोंहा आबै आबौनिफ्राय संनाय मोनजाबोनाय गोसोआव दङ दाबो बिसोर ओरैबायदि सङोमोन नाफोरखौ थाव होआमोन संख्रि नाखौ सारायखौ गुदुं खालामनानै नाखौ सारायाव होयोमोन बेनिफ्राय संख्रि सारो संख्रिजों नाखौ मोजाङै खामफ्राम होनानै बेलथाय बेलथाय खामफ्राम होयोमोन बेनि उनाव दै होनानै बिसोरो ओरैबायदि सङोमोन जे बै समाव जोंहा मस्ला मस्लि गैयामोन बिसोरो मा होनो हाग्रानि सामब्राम सिमफ्रि फिथायखौ देनानै होयोमोन आरो मा होयोमोन गंगार दुनदिया बेनिफ्राय खारै एसे बेनिफ्राय नारजि बिलाइ बेबायदि सङोमोन जोंहानि आबै आबैया जानो जोबोर गोथाव जायोमोन सबाय ओंख्रि सबाय ओंख्रियाव जोंनि मानसिफ्रा दा जोंनि दा जुगनि गोदान जुगनि मस्लाफोरखौ बाहायनाय जायोमोन नाथाय बे समाव जोंहानि आबैमोनहा माने माने हायजें बिलािइफोरखौ होयोमोन आरो हायजें बिलाइ बेनिफ्राय खुमब्रा ओंख्रिजों माने खुमब्राजों दावजों सङोबाथाय हालदै बिलाइफोरखौ होयोमोन जोबोद जानो मोजां जायोमोन आरो बै समनि आबैमोननि ओंख्रि संनाया आरो मा होनो ओइ